اردو زبان ایک بہت ہی پیاری اور مؤدبانہ زبان ہے اردو زبان کا لوگ اپنی ثقافتی روایات کو منانے اور عزت دینے کے لیے کئی طریقے سے استعمال کرتے ہیں جیسا کہ اردو زبان ہمیں اجازت دے دیتا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو آپ کر کے مخاطب کریں اپنے چھوٹوں کو یا اپنے برابر والوں کو تم یا تو سے مخاطب کریں یا پھر اپنے چھوٹوں کو بھی ہم آپ سے مخاطب کر سکتے ہیں اردو زبان کا لوگ اپنی ثقافتی روایات کو منانے اور عزت دینے کے لیے اس طریقے سے بھی استعمال کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں اردو بولنا پسند کرتے ہیں اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم دیتے ہیں اردو ادب سکھاتے ہیں اور اردو شعر و شاعری بھی بولنا پسند کرتے ہیں